मां पंहिंजे पेशेवर ज़िंदगी जे अलावा पंहिंजे जीवन में समाजिक कमनि खे वधीक ध्यानु ॾींदो आहियां ऐं समाजिक सेवा में मां वधीक रूचि रखंदो आहियां जंहिं करे अगरि कंहिंखे बि किथे बि मदद जी ज़रूरत हुजे मां उहो करण जी कोशिश कंदो आहियां ऐं इन्हनि जे अलावा मां ऑनलाइन शेयर जो बि थोरो घणो ॾिसण जी ऐं सम्झण जी कोशिश कंदो आहियां ख़ासि करके म्यूचुअल फंड में बि मां विशेष रूचि रखंदो आहियां कि हिन में छा थी रहियो आहे